ہیلو ہاں بتائیے کیا بات ہے کون مٹھائی لیجیے گا آپ اچھا کب لینا ہے اور سب کب لینا ہے جی جی اور سون پاپڑی بھی آ ٹھیک ٹھیک کیے اس کے لیے آپ کو ٹینشن ںہیں لینا ہے آپ آرڈر کیجیے اور آپ کے آرڈر کے مطابق یہاں ایسے ہی مٹھائی ریڈی میڈ بنا ہی رہتا ہے اور آپ آرڈر دیجیے گا تو مٹھائی بنا کر یہاں ریڈی کر دیں گے اور جیسے ہی مٹھائی دے گا گیرنٹی کے ساتھ کوئی خرابی نہیں ہوگا جو ہے ہمارے یہاں تو بڑے بڑے افسر بھی آ کر یہاں سے مٹھائی لے جاتے ہیں شادی ویواہ میں بھی یہاں سے آرڈر ہوتا ہے ہاں ہاں

اچھا دونوں چیز آپ کو مل جائے گا آپ کو آپ آرڈر کر دیجیے اور یہاں جو آپ کو پیک کر کر کے یہاں آپ جیسے ہی آپ آپ آئیے گا پیکنگ ملے گا اور لیتے ہوئے چلے جائیے گا لیکن ریٹ لگے گا اس کے حساب سے جو ریٹ چل رہا ہے ابھی چار سو روپئے کے جی جو آپ کو لگے گا اس لیے کہ ابھی چینی کا اور جو ہے مزدور کا مزدوری کا ریٹ بڑھائے ہوا ہے اسی وجہ کر کے جو ہے ریٹ بہت ہے پہلے تو اس سے کم ہی ریٹ میں مل رہا تھا اچھا ٹھیک ہے آپ جو ہے اب آئیے گا تو فیس ٹو فیس بات کر لیں گے تو بہتر رہے گا ارے کمی بیشی ہوتا ہی ہے مٹھائی میں دس روپیہ روپیہ ادھر ہی دس روپیہ ادھر ہی ٹھیک ہے اچھے اچھے ٹھیک ہے تین سو اسی کے حساب سے جو ہے آپ کو جو ہے مٹھائی آپ کو دے دیا جائے گا آپ کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے بیس روپیہ آپ تو اپنے کسٹمر ہیں تو آپ کو بیس روپیہ کم کر دیے اس لیے یہاں گیارنٹی ہے سات آٹھ دن کا تو ایک ایک ضروری چیز ہے ایک سنیے آپ جو ہے تو جب بھی کاؤنٹر پہ آئیے گا تو نو بجے کے بعد آٹھ یا نو بجے کے بعد آپ کو یہ ہے یہاں سارا چیز مل جائے گا کیوںکہ لیبر وغیرہ جو ہے دوکان کھولتے ہیں لیٹ میں اور وہ سو کے اٹھتے ہیں سات آٹھ بجے اسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے سمجھ گئے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھینک یو تھینک یو آپ لینے کا نہیں آپ کا پورا سون پاپڑی اور مٹھائی آپ کا پیکنگ رہے گا آپ آئیے گا اور یہاں سے